अ रील सोसायटी जी आसा त्या जाग्यार कॉमनिकेशन जें आसा तें लिमिटेड आशिल्लें त्या टायमा लोक पत्र बरयताले जस्ट टू कॉमनिकेट तेंचे रिलेटिव्ज ऑर ह्या गांवांतल्यान त्या गांवाक कॉमनिकेट करता ऑर किदें सांगपा जाय जाय जाल्या ते लॅटराची यूज करताले पत्राचे बट णाव वॅन रॅवल्युशन जालें खूप किदें जालें मोबायल आयलो मोबायल जेन्ना आयलो तेन्ना अलियर तो मोबायलूत आशिल्लो फक्त ते बट्टनाचो मोबायल आशिल्लो जो फक्त जो आशिल्ल तो कॉलिंगाचे पूण तो मागीर कॉलींग करूं शकताल ताजेर हांगा चड यूज जायना आशिल्लो आनी लोकूत तितल तितू चड तितल ताजे एक कनॅक्टेड नाशिल्ले मोबायला डिपँडन नाशिल्ले मोबायलाचे बट मागीर जेन्ना मोबायल मोडनायज जालो टच स्क्रीन जालो आनी तेन्ना खूप इंटनॅट आयलें तेन्ना तो खूब ताजो नॅगिटीव इम्पॅक्ट जालो सोसायटीचेर सो पयली सोशल मिडया आतां सोशल मिडया वो न्यू जनरेशन फूल डिपॅण जालें आसा बिकॉज आजकालचे इन्स्टाग्राम चॅक करप सगळें हें पळोवप रिल्स करप रिल्स पळोवप मागीर न्यू गेम्स आयल्यो सो जे लोक आतां पबजी लायक सो जीं भुरगीं आतां खेळटा सो हांगा एज्युकेशानाचेर सुद्दां इम्पॅक्ट पडपा लागलो भुरगीं दिसभर मोबायल घेवपा लागलीं आनी एज्युकेशन जें आसा तें एज्युकेशन तांचें लक्ष जें आसा कमी जावपाक लागलें सोशल मिडयाचे आमी आतां खूब सायबर क्रायम जावपा लागले खूब किदें तें जावपा लागलें मोबायल हाजें बरें बी जाता वायट बी जाता वी कॅन कॉमनिकेट आमी करपाक शकता ज्या खाती आम फोन यूज करपा शकता बट नॅगिटिवली सुद्दां आमी मोबायलाचे म् खूब इम्पॅक्ट जाता भुरग्यां खूप एज्युकेशनाचे लॉस जावपा लागलो भुरगीं फेल जावपा लागलीं जे करियर जो आसा तो डिस्ट्रॅक्ट जावपा लागलो जांकां कोणाक डॉक्टर जावपा आशिल्लें इंजिन्यर जावपा आशिल्लें वीत मोबायल जेन्ना ते मोबायल आयले हातीक गेम्स खेळून मोबायला भितर रावोन रावोन लायक इट्स लायक एडिक्शन जाता भुरग्यांक आनी ताजे खातीर तेंच् तें करियर जें चूज करपा आहा जे जाग्या ते वसपाचें आसता जें करियरान ते मुखार सरपाचे आसता तें तांचें करियर थंयच उरता सो ताका लागून मोबायला लागून खूब असो नॅगिटीव इम्पॅक्ट सोसायटीचेर जाला आमचें पयलीं जनरेशन जें आहा तें तितली चड इम्पॅक्ट जाल्ले ना तेंचेर बट आतां जनरेशन जें आसा तें सामकें आतां सामकें मोबायलाचेर मोबायलान तांकां सामको कंट्रोल असो गेला सामको वितावट मोबायल ना नाल्या तीं भुरगीं सुद्दां बारीक सुद्दां भुरगीं आतां न्यू जनरेशन आतां बारीक सुद्द भुरगीं येयल्या तीं मोबायल नासतना तीं जेवना मोबायल दाखय म्हणटकी तीं जेवता ए सो मोबायला सामको कंट्रोल गेल्लो आसा आमकां मोबायल जो आसा ते बरे खातीर बी यूज कर शकता बट चड अस तेजो नॅगिटीव इम्पॅक्ट जाता सोसयटीचेर